बहुत तरह की कलाकारें होते हैं जैसे कोई मूर्ति बनाते हैं ये सरस्वती जी का मूर्ति हुआ ये दुर्गा जी का मूर्ति हुआ या फिर बहुत ढंग की मूर्तियाँ होती हैं और कोई होते हैं जैसे डिज़ाइन सभी को कहते हैं कलाकारें जैसे कोई चीज़ का कोई चित्र देखे और उसका चित्र उतार दिए कहीं पे या फिर जैसे डिज़ाइन हुआ कोई चीज़ का ये घर का ही डिज़ाइन बनाना है वो भी बनाता है वो भी होता है सारे बहुत चीज़ का होते हैं बहुत होता है ड्राइंग जैसे ये फूल बनाना है ये घर बनाना है ये गुलदस्ता बनाना है या कुछ भी बहुत तरह के होते हैं जो करते हैं जैसे मूर्तियाँ होती हैं वो सब मूर्ति बनाने वाले कलाकार बहुत ही अच्छे होते हैं जो मूर्तियाँ बनाते हैं किसी चीज़ का मूर्ति बना दिए उसमें इतना इतना अच्छा डिज़ाइन बना देते हैं ये नाक बना देते हैं मुँह में नथिया पहना दिए टीका पहना दिए बहुत तरह के चीज़ होते हैं बहुत ही अच्छी लगती है वो कलाकार बहुत ही अच्छे होते हैं जो सभी चीज़ की मूर्ति बनाते हैं मूर्तियाँ बनाने वाले कलाकार ज़्यादातर नहीं मिलते हैं वो कलाकार की ज़्यादा डिमांड होती है वो कलाकार होते हैं जो कलाकार कहलाते हैं जो मूर्ति बनाते हैं वो ही कलाकार अच्छा हुए मूर्ति बनाते हैं और सब मूर्तियाँ बेचते हैं मूर्तियाँ होता है जैसे दुर्गा पूजा में बहुत बहुत बड़ा बड़ा कलाकार के डिमांड होता है कलाकार को फुर्सत नहीं होता है वो वहाँ का पहले बुक रहता है वहाँ का पहले बुक रहता है वो जाता है मूर्ति बनाता है कहीं वहाँ आधा बनाया फिर वहाँ बनाया वहाँ ऐसे ऐसे करके वो पूरा आता है कलाकार पूरा बना नहीं पाता है मूर्तियाँ कितना जगह गछ लेता है वो पूरा उसका डिमांड रहता है अच्छा अच्छा कलाकार जो होते हैं उनको वो बनाते हैं मूर्ति सब मूर्तियाँ जैसे सरस्वती जी का हुआ दुर्गा पूजा में दुर्गा जी का हुआ ये सब मूर्ति बनाते हैं कलाकार की यही होती है ये कलाकार बहुत यहाँ